प्रणाम हमें फर्नीचर ओर्नीचर चाहिए था जैसे बच्चों के लिए भी बुक उक चाहिए पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए और बुक रखने के लिए अलमारी ओलमारी भी चाहिए था अरे बच्चों के लिए बुक चाहिए बच्चे के लिए पढ़ाई करने के लिए और बुक भी काफ़ी हो गए हैं घर में उसको रखने के लिए अलमारी ओलमारी चाहिए जी

जी हाँ चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए कितने में है टेबल और कुर्सी अच्छा अच्छा दस ठो हमें चाहिए चेयर चाहिए कुर्सी दस ठो और टेबल भी चार चाहिए हाँ वही पाँच फुट चाहिए पाँच छः फुट वही बुक भी चाहिए बच्चे के लिए पढ़ाई करने के लिए बच्चों के लिए जो आता है वही सब वह का आता है जो वही सब चाहिए बच्चों के लिए पढ़ेंगे कितने का बुक है अरे तो हम क्या करेंगे आप बताएँगे जो आप बेचते हैं तो आप ना बता बताएँगे टेबल कितना बड़ा है अच्छा ठीक है बड़ा भी बनवा दीजिए दो ठो हाँ वही बच्चे वही और बुक कितने में है दो अढ़ाई सौ अच्छा ठीक है तो कुर्सी आरामदायक है बच्चों को बैठने लायक जैसे अलमारी में क्या क्या सुविधाएँ हैं ठीक है फिर भेज दीजिएगा ठीक